संनाय खावनायनि संनाय खावनाय रायखांनांगौब्लाथ' ओरैनो जोङो माने जेनेबा गोदोनिफ्रायनो उन्दै समनिफ्रायनो संबोबाय खावबोबाय जाबोबाय नाथाय

जोङो थारमाने गोदो टिभियावबो नायफेरामोन संनाय खावनायनि सोमोन्दै जेनेबा माबे बुस्थुखौ बोरै संबा मोजां जागोन माबोरै संबा थावगोन बेफोरखौ नायामोन नाथाय जोङो बिमा बिफा फोरोंबोनाय बायदि संनानै जाबोदों आरो जाबोनाया थेवब्लाबो गोथाव जादोंमोन नाथाय उम जोङो दा मबेल ओंखारजेन्नायनिफ्रायनो जोङो मबेलावहाय नुनो मोनो गोथाव गोथाव संनाय मानाय बेखौ आङो सम मोनब्लाथाय नायो आरो नायनानै बबेबा बबेबा बुस्थुखौ ओह गथ'फोर जानो थाखाय आङो बेखौ मबेलाव नायनानै माने नायनानै बानायनानै जाहोयो आरो जेब्ला फ्रि टाइम मोनो उम अब्ला आमफ्राय बिराद गोथाव जाखायो आरो ना जेरैबायदि माने मबेलाव नायनानै बिराद गोथाव गोथाव नुयो बेनिफ्रायबो माने गोथावसिन बाइदि मोनो आरो जोङो टाइम मोनबाथाय ओंखायनो बानायनानै जायो आरो नखराव जमायैनो आरो बेदरफोरखौबो माने गोदो जों जेरै थेरै एवनानै जाबोदोंमोन बेबायदि जानाय जाला आरो दा इसेबाबो बेलेग जाबाय आरो जेराव जों बेदर फवासे बेदर फवासे बा आदा किल' लाबोयोबा जेरै जों गोदोहाय ओह सामब्रामखौनो दरसे दरनैल' होनानै एवोमोन आमफ्राय जोङो दा मानि सामब्रामखौ फुरा सामब्राम बानलु जिरा मस्ला जेबायदि नांगौ बेखौ जोङो होनानै एवनानै जायो ओमफ्राय गोदो जाबो एवनानै जाबोनाय बेदर आरो दा बानायनानै जानाय बेदर बिराद मानि बेलेग आरोना जेनेबा गोदोनिया थावबाबो जेनेबा इसे बेलेग खिन्थु नै दानि समाव हाय जोङो गोथाव गोथाव एवनाय सावना सावनाय मबेलफ्राव नुनानै जोङो सोलोंनानै बानायनानै जानायानो इसेबाबो बेलेग खा आरो जों जायो आरो जानो मोजां मोनो सोरबाफोर जुदि जेनेबा बेबायदि बानायनानै जानो गोसोबा बानायनो हागोन आरो ओह जानोबो हागोन आरो जानायनायनोबो हागोन